जय झूलेलाल असांजे चेंबूर इलाइक़े में घर जी जामु डिमांड थी वई आहे इनकरे बिल्डर जेका आहिनि उहो जेकी असांजी नॅचरल झंगल आहे उनखे कटियो रहियो आहे ऐं उते बिल्डिंग ठही रही आहे जंहिंजे करे असांजे अ आसे पासे में पहिरियों ई ट्रॅफीक आहे उनजे करे पॉल्युशन थी रहियो आहे ऐं ऐं झाड़ वण अगरि असां कटे छॾींदासीं त ताज़ी सुठी हवा मिले नथी जंहिंखां बीमारी थी अचनि ऐं माण्हुनि खे सहिको थो पए इनकरे असां सभिनी खे अ पर्यावरण खे बचाइण लाइ अ झाड़ पोखणु खपे छो त असां अगरि आसे पासे में झाड़ पोखींदासीं त असांखे सुठी ऐं ताज़ी हवा मिलंदीसी ऐं उनजे करे असां बीमारी खां बि जामु परे रहंदासीं